हेलौ ओइ खबर मा खबर खबरा बोरै जाखो काजिरङा थांनाया बेखौथ' दा हरनि सातथायावनो गाखोनांसिनगोन ओमफ्राय जगारफ्राथ' जाजोबबायमोन आंना उम जाबाय ओमफ्राय भारा गारिखौथ' सिमलायावनो रायलायनाय जाबाय उम हाब हाब अह जागोन दे बेसे ओह ओह ओह लानाया आं बिदिनो गोबागोन नालाय नारें कमला लाबाय आरो बिदिनो फिथा एसे सावनानै लाखाबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो दै बथल लाबाय ओमफ्राय जानायफ्रा गाबोन बे मोजां ह'टेल नायनानै जानोसै बेदरफोरजों औ उम उम मानसियाथ' जाबाय फसिसजनसो जाबाय उम फसिसजनसो जाबाय ओमफ्राय दा रुटि लाबाय नोङो अह दे ओमफ्राय अह ह'टेलआव लानोसै गोबाला बायनो हागौ एसे मुलिफोरबो लाखाबाय आं गोबानायनि उम गोबानायनि एसे मुलि लाखाबाय जोङो दा सातथायाव गाखोबा गाबोन माबायावसो मोनहैगोन जोङो न'थासोआवसो औ उम आरो जानानै लोंनानै एसे जायगाफोरखौ मोजां गिदिंनानै नायबोजोबनोसै गारबोआहाय उम गारबोआ थांनायनि थांनाय मोजां नायनानै फैनोसै उम दा बेखौसो सानदों र' आं बेखौसो माबा लामा सामाफ्रा दा बारा थिक नङा ओंखायनो एसे ड्राइभारखौ लोंहोनाङा ड्राइभारखौ लोंनाय होनाङा ड्राइभारनो औ खुवा नुनाय आरो लामाफ्राव जारला जागोन बे लोंनांगौबा जों बिनो होनो हानाय नङा लोंनायाबो बारा लाखायाखै माइब्रा रोसि एसे गंनैसोल' लाखादों औ बेखौ एसे ओरैनो बेरायग्लांनायाव एसे लोंनोसै दा गारिनिफ्राय ओंखारबा जायगा लानानै नङाबा जानाय नङा औ दे होमबा दे ओं मोजाङै रिडि जादो थाब थाब ओंखारखादो ओं दे उम